हेल' औ आदा मा होनो आं बेंथल कलेजनिफ्राइ हरदोंमोन आरो ना माबा जोंना माबायावहाय मानास नेसनेल पार्कआवहाय इडुकेसनेल थांनो नागिरदोंमोन नोंसिनि बासआ एभेलेबेल नंगौना नङा

दिनैहाय खय थारिख बिस टुइन्टिथुआव थांगोन आरो जों टुइन्टिथुआव जों बुक खालामगौमोन बासखौ

बेसेबां लायोथाय मानाससिम फिसआ बेसेबां लागोनथाय

आमफ्राय सानसेनो फैफिननायनिखा आरो फाइभ थावजेन्ड औ थोयो बिदिनो टुइन्टि प्लासल' दङ आरो आमफ्राय डिसकाउन्ट खालामजायामोन नामा एसे एसे खमाय जायो एसे खमाय जागोन बे दुइस' ल'खा ए होनब्ला खमायनो हाखाया ना होनब्ला

आं नोंनोहाय हाफ पेमेन्टखौ दा फन पे दंना गैयाथाय ए होनब्ला दा आं हाफ पेमेन्टखौहाय हरग्रोनोसै दे बे नम्बारावनो दंखायोदा औ आमफ्राइ माखासेखौ उनाव केश लादो थांलायखालि औ ओमफ्राइ दे होनब्लालाय बिदिनो जाबाय दे औ दे